जि'यां के असें ई पता ऐ जम्मू कश्मीर दी जेह्की आम जेह्की लोकें दे दवारा बोल्ली जाने आह्ली भाशा ओह् डोगरी ऐ ते अस डोगरे आं ते जदूं अ'ऊं निक्की ही ते मेरे घरैआह्ले सारे आपूं च डोगरी बिच गै गल्ल करदे हे ते मिकी बी डोगरी उं'दे थमां ऐ आई ते नार्मली जेह्की बी अस घरै च गल्ल बात करने आं ते ओह् अस डोगरी च गै करने आं ते इस्सै गल्लै इ'यां गै मिगी डोगरी जेह्की ऐ ओह् औंदी ऐ ते मेरा ऐक्सपीरियंस डोगरी गी लेइयै बड़ा शैल ऐ डोगरी इक जेह्की ऐ साढ़े जम्मू दे लोक बड़े आसानी कन्नै समझी सकदे जेह्के बड़े बड़े बजुर्ग लोक न ओह् केह् पता अगर तुस इंग्लिश च उं'दे ने गल्ल करगे ते ओह् केह् पता नेईं समझी पान पर अगर तुस उं'दे ने डोगरी च गल्ल करगे डोगरी च उं'दे ने गल्ल जां बात करगे ते उ'नेंई साढ़ी भाशा बड़ी आसानी कन्नै समझ आई जानी ऐ ते डोगरी जेह्की ऐ मेरे आस्तै इक बड़ी गै लोक प्रिय भाशा ऐ ते मेरी पर्सनली मिगी डोगरी बड़ी ज्यादा शैल लगदी ऐ की जे डोगरी इक ऐसी भाशा ऐ साढ़े जम्मू दी जेह्की हर इक बंदा जेह्का ऐ बड़ी आसानी कन्नै समझी सकदा ऐ पर अजकल लोक जेह्के हैन अपनी निक्के निक्के जेह्के उं'दे बच्चे न उ'नेंई डोगरी सखाने ई बड़ी शर्म करदे न बड़े इ'यां झकदे न कि उ'नें ई असें डोगरी च गल्ल निं करानी नेईं जी साढ़ा बच्चा अगर डोगरी च गल्ल करगा ते ओह् ग्राईं लग्गना पर में एह् मेरा एह् मन्नना ऐ कि असें अपनी जेह्की नमी जनरेशन ऐ उस्सी बी डोगरी नमीं पीढ़ी ऐ उस्सी बी असें डोगरी च गल्ल बात करना सखाना चाहिदा कि उस्सी पता चलै साढ़ी मात्तर भाशा बी इक मतलब कि बड़ी ज्यादा इम्पार्टैंट ऐ बड़ी जरूरी ऐ ते जि'यां के असें पता ऐ कांस्टीटयूशन ऐ जेह्का ओह्दे च बी डोगरी गी इक बड़ा ज्यादा म्हत्तवपूर्ण इक उस्सी स्थान प्राप्त होए दा ऐ में इ'यै आखना चाह्न्नी आं कि जेह्की डोगरी भाशा ऐ उस्सी असें ज्यादा कोला ज्यादा लोकें ई प्रमोट करना चाहिदा उस्सी ते डोगरी भाशा मेरी पर्सनली अपनी बड़ी प्यारी भाशा ऐ ते मेरी मिगी प्राउड ऐ कि अ'ऊं डोगरी ऐ डोगरी कुड़ी ऐ